کہتے ہیں دہلی دلّی والوں کا شہر ہے اور یہ بھی کہتے ہیں کہ دہلی کئی بار اُجڑی کئی بار بسی اور اگر ہم دہلی کی تاریخ پر ایک نظر ڈالیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پہلے ایک ہندو کلچر کا ایک مرکز تھا چھوٹا سا اور اس کے بعد پھر جب مسلمان فتحِ یاب ہوئے تو یہ اِسلامی تہذیب کا ایک مرکز بنا اور جس میں دوسرے مذاہب کے لیے بھی رواداری کا رواداری تھی دوسرے مذاہب کے لوگ بھی برابر یہاں پر بستے تھے اور مسلمانوں کے دور میں کئی ایسے واقعات ہیں جنھوں نے دہلی کو بہت زیادہ متاثر کیا اِس سے پرے کہ بہت ساری اہم جنگیں ہوئیں جس میں ایک خاندان کے بعد دوسرا خاندان آیا دوسرے کے بعد تیسرا خاندان آیا لیکن جو اہم حادثات ہیں اور جنھوں نے دہلی کی پوری شکل تبدیل کردی اور دہلی کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ان میں ایک تیمور لنگ کا حملہ ہے جس کی جس نے یہاں پہ ایک بڑے لیول پہ قتلِ عام مچایا اور بہت سارے لوگ قتل ہوئے اور اس کے بعد پھر ایک نادر شاہ کا ایک حملہ ہے جس میں دہلی میں قتل عام مچا اور اُس کے بعد پھر اٹھارہ سو ستاون کی جنگ ہے جنگ آزادی ہے جس میں لوگ لوگوں کو بری طریقے سے قتل کیا گیا اور جس کے بعد یہاں پر ایک انگریزی تہذیب قائم کی گئی تو دہلی میں زمانے کے اعتبار سے لوگوں اور قوموں کے عروج کے اعتبار سے مختلف تہذبیں آئیں اور گئیں اور ابھی فی الحال جو دہلی کی تہذیب ہے وہ مختلف تہذیبوں کا گہوارہ ہے یہاں پہ مسلمان بھی ہیں یہاں پہ ہندو بھی ہیں یہاں پہ سکھ بھی ہیں یہاں پہ عیسائی بھی ہیں یہ الگ بات ہے کہ ہندو تہذیب ڈومینیٹ کرتی ہے کیونکہ پاور ان کے ہاتھ میں ہے اکثریت میں وہ ہیں اور دہلی کو جو جس چیز نے سب سے زیادہ متاثر کیا وہ اُنّیس سو سینتالیس کے فسادات بھی ہیں جس میں دہلی میں مسلمانوں کا بڑے لیول پہ قتلِ عام کیا گیا اور گاندھی جی نے جس کو انسانی بنیادوں پہ روکنے کی کوشش کی اور بڑی حد تک وہ کامیاب بھی ہوئے تو دہلی ابھی اگر کہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ مختلف تہذیبوں کا گہوارہ ہے